जेना कोइ चीजके सुविधा होइ छै लाभ होइ छै तऽ छोटा मोटा आदमीके नहिये ने दिय पड़य छै जे बड़ा आदमी छै पैसा कौड़ीवला ओ अपना घूसो दए कऽ लए लै छै तकर बाद जाकऽ जानकारियो मिलय छै तऽ अपना लए लै छै हमरा अरके नहि जानकारी मिलऽ पाबय छै ने सुविधा मिलऽ पाबय छै तनी मनी सुविधा एहन छै कि सबके मिलय छै एहन नहि छै कि नहि मिलय छै सबके मिलय छै सुविधा जेना राशने भेलय राशन दै छै सुविधामे फ्री तकर बाद जाकऽ गहुम चावल दुनू दै छथिन तकर बाद जाकऽ जेना कोनो नौकरिये भेलय तऽ जानकारी हमरा अरके नहि मिलय छै तऽ नहि लिए पाबय छियै तकर बाद जाकऽ रुपैआ छऽ तऽ घूस दए कऽ नहि छऽ तऽ नहि लहो इएह सब बात छिकै तकर बाद जाकऽ अपना जकरा पैसा छै तऽ अपना सभे कोइ घूस दए दए लए लै छै हमरा अरके पैसा नहि छै तऽ जानकारियो एहनके नहि मिल पाबय छै पैसाके तऽ दूर जाइ छै जानकारियो मिलय छै तऽ अपना काम धन्धा कए सकय छहो जेनाकि रोजगारक काम भेलय गाछमे पानि पटेनाय आओरो सब बहुत अनेक रङ्ग् ढङ्ग के बात होइ छै तऽ अपना करय छै तऽ बहुत आदमी करय छै बहुत आदमी नहि करय छै तऽ हमरा अर जानकारी नहि मिलय छै तऽ नहि करय छियै छोटा मोटा काम एहन छै लाभ उठबय छियै नहि छै कि नहि उठबय छियै सब लाभ उठबय छियै तनी मनी छोटा मोटा उठबय छियै हल्का फाजिल नहि उठबय छियै